ईअं त मां सुठी रोटी ठाहींदी आहियां पर मूंखे फुलिको पचाइणु खां जामु डिॼंदी आहियां छो जो फुलिको मुंहिंजो सिधो बीहंदो कान्हे को इनजे करे मूंखे जामु डपु लॻंदो आहे फुलिको पचाइण में मां जामु नटाईंदी आहियां फुलिको पचाइण लाइ पर मुंहिंजी माउ चवंदी हुई न हिमत न हार तूं पहिरीं चङी तरह अटे खे ॻोहिणु सिखु अटो ॻोहिणु कीअं सिखु कीअं कबो आहे तीअं सेखारींदी जीअं बर्तन खे कंहिं किथे बि अटो न लॻे अट्टो चङी तरह कलु उनखे तूं थोरो गीहु विझी करे चङी तरह कलु ऐं उनखे चङी तरह कलींदीअ त फुलिको सुठो पचंदो पहिरीं त फुलिको बराबरु बीहंदो हुयो टेढ़ो मेढ़ो बीहंदो पोइ मुंहिंजी माउ थोरो हथ पकिड़े कना कीअं वेलिबा आहिनि कीअं सुठो गोलु ठाहिबो आहे तीअं पचाइणु सेखारियाईं ऐं सुठे नमूने पचंदो हो तीअं मां करणु चालू करे छॾियो पोइ हुनखां पोइ मुंहिंजो सुठो फुलिको पचणु चालू थियो जीअं फुलिको हो पाण सुठो पचण महिल फुंडदो बि आहे ऐं नरम बि बीठो हुंदो आहे ऐं ॾाढो अ माण्हू दिलि सां खाईंदा आहिनि हाणे फुलिको हाणे त मां चङी तरह सुठो फुलिको पचाइणु सिखी वई आहियां माण्हू हाणे ॿिनि जी जॻहि ते चार फुलिका खाइनि था